सफरिन्ग मने कि कहै छै नदी नदीमे कोना लोक नहबै छै कोना अपन सुरक्षासे चलै छै जाए छै कतनाके तऽ पाएर पिछड़ै छै तऽ पाएरके बचैके चलै छै नदीमे सुरक्षासे नहाबै धुआबै छै पानि जादा रहै छै ई रहै छै ओ रहै छै सबचीज ओकर ड्रेस पिन्हिके नहाना चाही कोइ डुबैके चान्स नहि रहै छै कोइ अथीके अथी नहि रहै छै केओ जाए

सफरिन्ग मतलब सफरिन्गमे सबचीज सुरक्षासे रहना चाही ई करना चाही ओसबचीज सहीसे नहाना चाही पानि नदीमे नदीमे जाना चाहिए अच्छा ढङ्गसे पाएर पिछड़ैके डर अच्छा ढङ्गसे पाएरके राखैके यऽ कोशिश करिए पाएर नदीमे जाइसे पहिले अपन हमरा खोँखी